हमारा ज़िला जो की बैतुल ज़िला है यह काफी विस्तारपूर्वक ज़िला है एवम इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है इस ज़िले में काफ़ी ब्लॉक आते हैं और तहसील आते हैं बैतुल ज़िले में तहसील मुलताई भैसदाई ये सारी आती है एवम आमला ब्लॉक ये सारे ब्लॉक आते हैं बैतुल ज़िले में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं जिसका उपयोग बिजनेस गतिविधियों के लिए करते हैं बैतूल जिलों में आमला के पा के पास एक हवाई अड्डा भी है जहाँ पर हवाई जहाज उतरते हैं बैतुल ज़िले में सारनी में एक बिजली का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है इस बिजली का उपयोग बिजनेस गतिविधियों में भी किया जाता है बिजली जो की सरकार कामों में सरकारी ठेकों पर चलती है बिजली का वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफिस है यहाँ पर बिजली का एक बहुत बड़ा कारखाना है पावर प्लांट है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीने लगी होती हैं और इस से यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है और पूरे बैतुल भर के क्षेत्रों में और उससे भी आगे मध्य प्रदेश तक कई ज़िलों मे बिजली उस जगह से पहुँचाई जाती है और उस जगह का नाम है सारनी जहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है तो यहाँ पर और हमारे क्षेत्र में बैतुल ज़िले में जो कि हमारा एक राज राज्य है मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेस मध्य प्रदेश में हीरे की खदान भी पाई जाती है जो की ज़िला है पन्ना पन्ना में हीरे की खदान पाई जाती है जहाँ पर पूरे देश भर में हीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो वो मध्य प्रदेश के पन्ना में होता है हमारा हमारे राज्य में इंदौर शहर है जो कि स्वच्छता के मामले में सबसे प्रथम आता है वो भी काफ़ी अच्छा शहर है तो हमारे यहाँ पर कई टाइप की दालें फसलें और गन्ना बाड़ी यह सारी भी उगती हैं जो कि फैक्टरियों जाती हैं और शक्कर बनाने में काम आती है तो हमारे क्षेत्र में यही सारी गतिविधियाँ हैं प्राकृतिक संसाधन है कोयले का भी उत्पादन काफी होता है इसलिए जो कि बिजनेस में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है